जोंनि नखरनि धोरोम फोरबो फालिनायाथ' जों खृस्टमासखौ फालियो खृष्टान हिसाबै जोंनि प्रि खृस्टमासखौ डिसेम्बरनि थुइनथि फाइफ सोनिफ्राय स्थार्थ जायो जेब्ला बे डिसेम्बर दानआ हाबो अब्लानिफ्रायनो जोङो जे नखरनि सुबुंफोर जोंनि गामिनि एरियानि बेफोरो खृस्टमास जोंनि फोरबो फैसिगोन होननानै बयबो रंजायो रंजानायजों लोगोसे माखासे गोनांथि जानाय गोबां मुवाफोर जेरै माखासे न' फोसाबनाय माखासे गावनि बारि फोसाबनाय लामा सामा फोसाबनाय गेट फोसाबनायफोरखौ मावस्रांनायनि जों लोगोसे जेब्ला फोरबो फालिनायनि थाइमआ खाथि खाथि जायो अब्लानिफ्रायनो जोङो जोंनि गोनांथि जानाय मुवा जेराव सिथाव माइरं सौनाय माखासे गोनांथि जानाय गोबां थावफोर आरो माखासे नालेंखरफोर आरो माखासे बेदरफोरबो जोङो बुथुमनानै लाखायो आरो गोबां माखासे थाखा फैसाफोर गारनानै जोङो जोंनि नफोरखौ साजायस्राङो जायजों समायना समायना बिबारफोर जोङो समायनायनि थाखाय गोनांथि जानाय जायगायाव होदेरनानै होयो आरो जोङो माखासे आलासि थाग्रा रुमफोरखौ जोङो साजायो मोजाङै जेब्ला जेरै समायथाव नुयो जेरै नायनो समायो बेफोरबादि जोङो साजायो आरो जोङो जोंनि फोरबोखौ बेफोरबायदि थियारि खालामो आरो जोङो मोजाङै मोजां अनलायनानै बयबो नखराव गोरोबलायनानै जोङो जोंनि फोरबोखौ बारहोयो बयजोंबो रंजालायो आरो जोङो गोरोबलायनानै बयबो रंजा जयै रंजायो आरो आलासिफोरखौबो जोङो मोजाङै बुजायनो हायो